हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी कुत्थोआं बा कोह्के वार्ड दे न तुस अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा महाराज असें गै गराह्ने ओह् कोह्के तुसें गराह्ने महाराज पैसे दिक्खो हां मैं तुसें भेजूड़े हून तुसें देने न अग्गैं ओह् महाराज हद्द ऐ दिक्खेआं इन्ने पैसा खाई सकदा बंदा महाराज देई ओड़ो तुस फ्ही थोआड़े नै करगे सलाह् फ्ही बेहियै किन्ने न महाराज सनाओ तुस सनाओ किन्ने पैसे न महाराज डोम बेही गेआ हून दरवाजे च उनें हां जी हां जी मैं थोह्ड़ा मीटिंग उप्पर गेदा हा ना महाराज चक्कर इ'यां मैं लाई दी ड्रीम एलेवेन उप्पर गेम ते आई जाने दो करोड़ जित्तना मैं बी ते देगे स्हाब करगे फ्ही थोआढ़े नै महाराज दिक्खो हां जेह्के मैं कम्म कराए दे हे ओह् छुड़े लाई ड्रीम एलेवेन उप्पर गै हून जितोगे तां कुतै पंजाह रपेऽ लांदा उत्थै इ'यां सर जी तां जतोगे ते मैं देई ओड़ने दिक्खोआं फ्ही महाराज ला दी ऐ मैं टीम बा थोह्ड़ा सैम करन कड्ढी गेआ द'उं चार बिक्टां ते फ्ही दिक्खो बनी जाना कम्म